अ हेल' बायद' खबरा मोजां ना आंबो दङ मेडाम मोजाङैनो आंथ' नै जाखांनानै ओरैनो जिरायनानैसो दङ लांगोनायावनो आमफ्राय मेडामाथ' खबरा मोजाङानोना औ औ औ औ औ खबर लानांगौथ' मो सासे स्टिजेन्ट हिसाबै औ औ औ औ सोलायनायखै एसे नुनो मोनदों औ हाब गोदो गोदोथ' गैथ्रामोन जेबो गैथ्रामोन गोदोथ'

औ औ औ मेडाम औ औ औ मेडिकेल कलेजआथ' दाख्लैसो बेखेवदों नङा होमबा औ

औ औ मोजाङानो जादों दे ए मेडिकेल कलेज सौफैनाया गोजान गोजान थांथारनो गोनां जायोमोन ना सिगां क'क्राझार आवनो जाबाय हामथारबाय

औ औ स्टेडियामफोर लुसोनाय नुगासिनो दं जेरावबो फिसा फिसाब्लाबो औ औ मोजां

औ हाब गोजोनथाव गोजोनथाव इन्सफ्रासट्राक्सारफोराबो एसे साबसिन जानायखौ नुदां बे लामा दालां हाब गोदोथ' हाब्रु हाब्रु बेसे थाबायनाङोमोन जों

औ औ औ औ औ औ औ नंगौ इडु इडुकेसनावबो एसे इडुकेसनावबो एसे डेभेलाप जानायखौ नुनो मोनदों मेडाम इउनिभारचिटि बड'लेण्ड इउनिभारचिटि सौफैबाय जोहा जायगायावनो बेवहाय फरायनानैनो औ माखासे स्टुडेन्टफ्रा पी एइस डी बो खालामनो ओंखारबाय मोजां जाबाय औ औ औ औ इकनमि गोजानाव फरायहैनायाव उसुबिदाबो रां रुफानि औ फालांगि बिथिङावबो आजिखालि बिराथ सुबिदा दंसै ओनसोलाव मार्केटफ्रा डेभेलाप जाबाय

औ औ जानांगौ मोनजोबसैखौनो बुंजासै

औ औ औ औ समाजारि बिथिङावबो एसे सान्ति फैबायदां मेडाम आंनि आंनि नोजोराव औ औ औ औ हाब गोदोथ' हारियारि दाङा बाजिजोंनो दिन थांथारोमोन

औ औ औ औ बयबो हारिनि मानसिफ्रा ज' थालायोबासो डेभालापयाबो जायो

औ औ औ

खामानियाथ' नैबे गायनाय फुनायानोसै मेडाम दा सानदि हाथारसै बारा गोबाव गैला औ औ हागोन बियो औ

मोजाङानो जा मोजाङानो जानांगोनथ' दे मेडाम बिदिब्ला देनथ'लायसै औ दे औ औ